आंनि बांसिन खामानि मावनायानो जाहैबाय फालांगिनि खामानि मानो होनोब्ला आंनि मोजां मोननायानो फालांगि बे फालांगि खालामनायनि अनगायैबो आङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो जेरै आं एरैनो थानाय समाव फालांगि खालामै समाव आङो गामिनि दैसाफोराव लोगोफोरजों ना हमनो थाङो आरो गामिआव एसे बेरायग्लांनो मोजां मोनो आरो आंनि न'खरनि सुबुंफोर जातिफोरनियावहाय माबोरै दं माबोरै गैया बेफोरखौ ख'बर लानो थाखाय आङो थाङो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव आङो बेरायहैयो लोगो फोरजोंहाय एसे फालांगिआव बेस्ट'था थानानै गोसोफोरा एसे मेंनाय मोनोब्ला आङो रेस्ट लायो एबा जिर'न लानानै आङो बेफोरखौ एसे गोसोनि मेंनायखौ होखारनो थाखाय आङो बेराय हैनो थाखाय मोजां मोनो गुबुन गुबुन नुफेरै जायगायाव थांनो थाखाय आं मोजां मोनो बेबादिनो आं खामानिनि अनगायैबो बेफोरबायदि खामानिखौ आङो मावनो जोबोर मोजां मोनो